हैलो भाउ संतूर होटल मां था ॻाल्हायो मां तव्हांजो रोजींदो ग्राहक आहियां मां तव्हांखे ऑडरु ॾिनो दाल पकवान कढ़ी चांवर ऐं मालपुरा ऐं पकोड़ा सयूं त मूंखे ॼाणिणो आहे त मुंहिंजे ऑडरु में कुझु हेठि मथे त कान थियो आहे त तव्हां ऑडरु मूंखे पाछो ॿुधाईंदा त मां तव्हांखे कुझु फेर फार करिणो हुजे त चई सघां